जियां के अस किसान अस बडियां सारियां जेह्कियां चीज़ां जेह्कियां घर अपने पैदाबारी करदे अपने खेतरें च उसी त्यार करदे तां इक साढ़े साढ़े सालेर ते मंडी तक पजाना आह्ला जेह्का बिच दा जेह्का रस्ता होंदा इक मिडल मैन दा बड़ा बड्डा इक इ'यां रोल रौंह्दा उदे च कोह् मतलब के उस साढ़े जियां घर साढ़े सब्जियां होई गेइयां जा जेह्के साढ़े अस त्यार करदे अपने खेतरें च चीज़ां किसान जेह्के ओह्दे कन्नै असें गी फायदे बी बड़े न मिडल मैन दे होने कन्नै फायदे बी बड्डे न ते नुक्सान बी बड़े होंदे न जेह्के फायदे होंदे कि अस केईं बारी जियां साढ़ियां चीजां होंदियां अस उनें गी टैमै मंडी तक नेई पजाई सकदे जां अपने साढ़े कश कोई इन्नी कोई साढ़ी इन्ना नेई होंदी गड्डी शड्डी नेई होंदी के अस उत्थुआं सिद्धा कंपनी आह्ले गी देई ओड़ने आं जां अस मंड च डरैक्ट देई ओड़ने आं तां इंदे च जेह्ड़ा मिडल मैन होंदा ओह् साढ़े घर औंदा लैने गी केईं बारी साढ़े घरा लेई जंदे जेह्के आड़ती होंदे मंडी च बैठे दे अस उनेंई भेजदे ओह् लेई लैंदे जेके साढ़े किश चीज़ां बाद च कंपनी तक पजांदे तां असें गी फायदे होंदे बाकी जेह्के नुक्सान आई गे नुस्कान बी बड़े सारे न ऐह्दे च जेह्की साढ़ी पैदाबार होंदी औह्दा असेंगी जैह्डा रेट होंदा थोह्दा जियां साढञियां मक्का होई गेइयां चौल होई गे कनक होई गेई कनक होई गेई थूम होई गेआ प्याज होई गेआ जेह्के ऐह्दे सारे असें गी जेह्की साढ़ी मेहंनत होंदी ऐह्दा असेंगी स्हेई रेट नेई लभदे जेह्का साढ़े बिच मिडल मैन होंदा ओह् इ'यां के फटाफट चुक्की लैंदे एह् आह्लियां चीजां ते ओह्दा जेह्का असेंगी स्हेई रेट नेईं थ्होंदा आलू होई गे जि'यां कम से कम उसी चौल होई गे जि'यां चौलें गी कम से कम इक किलो चौलें दी पैदाबारी करनी बड़ा सारा पानी लगदा पर जेह्का ओह्दी कीमत होंदी जेह्की स्हेई कीमत होंदी ओह् साढ़े तक किसाने तक ओह् नेई पुज्जी सकदी ओह् जेह्का मिडल मैन होंदा बिच ओह्दी गल्त जूय करदा उसी तां ओह्ह जेह्की किसाने दी मेह्नत होंदी नेईं मिलदी पूरी